ہیلو سویگی ہاں جی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک آڈر بک کیا تھا تین ویج بریانی کے لیے ہاں ہاں آلموسٹ ایک گھنٹہ ہو گیا ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک تو وہ مجھے نا چینج کرنا ہے آڈر ویج بریانی مجھے نہیں چاہیے آپ وہ آڈر کو پنیر ٹکا میں سے بدل دیجیے مجھے پنیر ٹکا بھیج دیجیے اور ایک آڈر کم کر دیجیے تین ویج بریانی تھی نا تو ابھی دو پنیر ٹکا مجھے بھیج دیجیے اگر وہ کچھ ڈیفرنس ہے پرائس کا تو میں وہ جو آپ بندہ بھیجیں گے ڈلیور کے لیے میں اس کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں ہاں ہاں چلے گا کوئی پرابلم نہیں یہ ٹھیک ہے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اوکے